हँ तो हमरा आरके ई रहैकि आइकाल्हि ई रेस्टोरेन्टमे जेनाकि मा जगदम्बा रेस्टोरेन्ट भेलै हँ ओकरा किछु जाँच चलैछै खाना खाना अपन बनबै छै ओकर पूरा व्यवस्थित रहना हरचीजकेँ जाँच करना किआकि ओहिमे मिलबै छै नहि हर चीजके क्वांटिटी रखना जहिसँ लोगके सेहत पर अच्छा असर रहै हमरा आरके विचार ई रहैकि रिपोर्टके अनुसार हमरा आरके ई छै कि हर चीजके हर व्यक्तिके जे स्टेण्डर्ड हेतै खाना खाएके ओकरा रिपोर्ट लेतै आओर जेभी क्राइम व्यवस्था जैछे ने सब सब अच्छा रहै स्वास्थ्यके मामलेमे अच्छासे रहे आओर जहिसँ ठीक ठीक